हा मां डांस प्रतियोगिता में भाॻु वठंदी आहियां और मुंहिंजा घर वारा मुंहिंजा माता पिता मूंखे हमेशह सपोर्ट कंदा आहिनि डांस वठण जे लाइ डांस जी प्रतियोगिता या कोई बि प्रतियोगिता में भाॻ वठण जे लाइ मां कई बार पार्टिसिपेट करे चुकी आहियां हिन में और इनाम बि जीती चुकी आहियां त असांखे पंहिंजी सिंधी संस्कृति जे करे सिंधी गाननि जे मथां ॾाढो बढ़िया कोरियोग्राफ़ी अॼु कल्ह कराइनि था पिया उन्ही में बि असां पार्टिसिपेट कयो तथा इहो ॾिठो कि केॾो बढ़िया लॻे थो अॼु कल्ह डिजिटल दुनिया में जीअं ॿार अॻिते वधनि था बढ़िया बढ़िया डांस सिखनि था गाना नया नया स्टाइल जा ठहनि था त ॾाढो सुठो लॻो ॾिसी करे और नचण जो मन बि करे पियो असांखे त हा असां इन में डांस प्रतियोगिता में भाॻ वठो एॾो बढ़िया लॻो और असां इनाम बि जीता त ए वन थी वियो इन्हनि जा प्रोग्राम